हलो हाँ भैया हाँ हमें सफारी खरीदनी है भैया ठीक है भैया पाँच लाख वाली कैसी है भैया आप तो देखे होंगे सात लाख वाली कैसी है अच्छा अच्छा तो तनि अच्छा चाह रही है फिर अच्छा भैया इस्कार्पियो के दाम कितना पड़ेगा

अच्छा वो कितना चला है भैया सात लाख खरी सात लाख वाली कितना चला है गाड़ी

ठीक है ये जौन डेढ़ लाख वाली वो नहीं अच्छा है अच्छा वो बार बार बिगड़ जा रही है न और बिजार का दाम कितना है भैया

ठीक है भैया